ہلو جی سر میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا علی گڑھ سے بات کر رہا ہوں بتائیں میں آپ کی کیا سہایتا کر سکتا ہوں سر آپ کیا کرتے ہیں میں یہ جان سکتا ہوں اسٹوڈنٹ ہیں سر تو لون آپ کو کس چیز کے لیے چاہیے آپ کو لون کس کس لیے چاہیے آپ کو لون اچھا آپ کو اسٹڈی لون چاہیے اچھا تو کچھ کام کرتے ہیں کیا آپ پارٹ ٹائم تو سر پھر آپ اچھا اچھا تو آپ کے لون کی جو قسط وغیرہ ہوگی وہ کس طرح سے آپ بھریں گے پھر جب آپ کوئی ایسا انکم سورس سورس اچھا پارٹ ٹائم جاب کریں گے آپ تو آپ کو پھر ایک دفعہ ہماری برانچ میں آنا پڑے گا آپ ایک دفعہ آپ مجھ سے آکے ملیے اپنی گارڈین وغیرہ کو لائیے گا کیونکہ کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں تو ان سے ہی ڈسکس کر کے ہم یہ کرتے ہیں آپ کی ایج کتنی ہے سر ایج کتنی ہے آپ کی نائنٹین ہے ٹھیک ہے سر تو آپ کیا تو کیا پڑھنا چاہتے ہیں آگے جو آپ کو لون ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں کوئی اسپیشلائزیشن ڈینٹسٹ میں ٹھیک ہے پھر آپ ایک دفعہ آپ بینک میں آئیے تو میں آپ کو پھر آپ کو اس کی پوری اسکیم بتاتا ہوں تو ایک منٹ رکیے ایک منٹ رکیے سر سنیے تو پوری بات ہلو ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر آپ جب بھی آئیں تو آپ مارننگ میں آئیے گا کیونکہ دوپہر میں میں ہوتا نہیں ہوں ٹھیک ہے نا اوکے سر تھینک یو